جی ہاں آ جم میں دوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں تو جی پی ایس گھڑی کا استعمال کرتا ہوں جی پی ایس گھڑی ایک ایسی گھڑی ہے جو دوڑتے وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ دیتی ہے جیسے کہ یہ گھڑی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کتنا تیز دوڑ رہے ہیں اسی طرح یہ گھڑی کلو میٹر بھی بتاتی ہے کہ کتنا کلو میٹر ہم دوڑ چکے ہیں اسی طرح یہ گھڑی دل کی دھڑکن کو بھی بتاتی ہے کہ ہمارا دل دوڑتے وقت کتنا تیزی سے دھڑک رہا ہے اسی طرح یہ گھڑی یہ بھی بتاتی ہے کہ بلڈ پریشر کتنا تیز اور کتنا سلو ہو رہا ہے تو یہ گھڑی بہت فائدے مند ہے جو ہماری صحت کے بارے میں وقت وقت پر ہمیں خبر دیتی رہتی ہے اور صحت کے اہداف کے بارے میں اگر بات کریں تو روزانہ میں صبح کے وقت دوڑنے کے لیے کھلی فضا میں جاتا ہوں تو اس وقت بھی میں جی پی ایس گھڑی کا استعمال کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ میں روزانہ ورزش خانے جاتا ہوں تا کہ کچھ ورزش کروں یہ روزانہ کے اہداف ہیں صحت کے لیے